میں نے حال میں ہی اسپتال میکس سے ایک طبی بل موصول کیا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا یہ بل میرے بیمہ پالیسی کے تحت آتا ہے یا نہیں یہ بل میرے حالیہ علاج سے متعلق ہے اس میں مختلف طریقۂ کار اور علاج کی خدمات شامل ہے مجھے یقین ہے کہ میری بیمہ پالیسی میں کچھ مخصوص شرائط ہوں گی جو اس بات کو طے کریں گے کہ کون سے خدمات کوریج میں شامل ہے اور کون سی نہیں اس حوالے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بل کی تفصیلات فراہم کریں اور وضاحت کریں کہ آیا یہ خدمات بیمہ کے تحت آتی ہے یا نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی خدمات یا طریقۂ کار بیمہ کے تحت نہیں آتے تو براہ کرم مجھے اس کی وضاحت فراہم کریں تاکہ میں اپنے مالی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکوں اور آگے بڑھ سکوں